अ हेल' आङो आङो नोंसोरनियाव नोंसोरनियाव नाम बिबारनि फुलि लायनो थांदोंमोन दंना गैया अ अ बै न'सिङावबो गायनो नागिरदो आर ओमफ्राय बायजोआवबो गायनो नागिरदो मा मा अ औ औ न'सिं सिङाव गायनाय फुला मा मा दंथाय नोंसिनियाव अ औ ओं आंनो मानि प्लेन्टखो मानि प्लेन्टखो फांबासो दोन ओमफ्राय दालिया फुल दंना गैया दालिया अ दालिया फुलखौ ओं औ औ औ ओं आरो बै माबा नारजि फुलालाय दोंना गैया अ अ अ

अ आरो बै अखा सिजेनाव अखा हायोब्लाबो गायजानाय बिबार दोंना गैया गंफा फुलि दंना गैया

औ औ अ अ ओं बै दा नै डाइरेक्ट गायनायखौबो नांगोन ओमफ्राय बै टाबाव गायनायखोबो नांगोन दालियाफोरखो बै माबाया दोंना गैया बै गोमो प्लास्टिक प्लास्टिक फुलजे बे दंना गैया अ अ अ बियो बहुद गोबाव जोरोना मास मोनसेसो ओं ओरैनो बै दैफोरखौलाय मा मा टाइमाव होब्ला मोजां जागोन अ मर्निं मर्निं अ औ अ

गायनायाथ' बेलासि समाव गायगोन गायनायाथ' बै बेलासि समाव गायनाया मोजां जागोन नङाना

अके दे